جی ہاں میں ایک بار ایک مقامی رننگ کلب کا حصہ بنا تھا شروع میں تو صرف صبح کی سیر کرتا تھا اکیلے لیکن پھر ایک دن پارک میں کچھ لوگ نظر آئے جو ایک ساتھ دوڑ رہے تھے ان کی توانائی ٹیم ورک اور جوش کو دیکھ کر دل چاہا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں میرا تجربہ بہت مثبت اور حوصلہ افزا تھا ایک گروپ میں دوڑنا واقعی حوصلہ افزائی بڑھاتا ہے اکیلے جب ہمت ٹوٹتی ہے تو گروپ کی آوازیں چلو تھوڑا اور دل کو لگا کر رکھتی ہیں ہر عمر کے لوگ تھے نوجوان بڑے خواتین ہم دوڑ کے بعد بیٹھ کر پانی پیتے صحت پر بات کرتے ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں سنتے ایک طرح کا شوشل سپورٹ سسٹم بن گیا تھا کوئی ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے مقابلہ کرتا تھا تم نے آج پانچ کلو میٹر مکمل کیے شاباش کل ہم سات چھ کریں گے